اردو زبان نے میری ریاست کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں ایک اہم اور مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ زبان نہ صرف عوامی رابطے کے ایک مؤثر ذریعہ ہے بلکہ ریاست کی تہذیبی اور ادبی روایات کو زندہ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہے ثقافتی ورثے کا تحفظ نمبر ایک ادبی اور شاعری ورثہ اردو زبان میں شاعری کہانیاں اور دیگر ادبی تخلیقات نے ریاست کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اردو زبان کے مشہور شعراء اور ادبیوں نے اپنے کلام کے ذریعہ ریاست کے تاریخی واقعات روایات اور معاشرتی اقدار کو محفوظ رکھا ہے نمبر دو تاریخی دستاویزات اردو زبان میں لکھی گئی دستاویزات خطوط اور تاریخی مواد ریاست کی قدیم تاریخ اور ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں یہ دستاویزات ریاست کی شناخت اور ثقافتی تخصص کے اظہار کا ذریعہ بنی ہیں تعلیمی ادارے ریاست میں اردو زبان کو اسکولوں اور کالجوں نے نسل در نسل اردو زبان کی تعلیم دی ہے جس سے مقامی ثقافت اور ورثے کا تسلسل برقرار رہتا ہے ثقافتی ورثے کا فروغ نمبر ایک میڈیا اور ٹھیٹر اردو ڈرامے ٹھیٹر اور فلمیں ریاست کے ثقافت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اردو زبان کے فنکاروں اور اداکاروں نے مقامی کہانیوں اور روایات کو زندہ رکھا ہے اور انہیں عوام تک پہنچایا ہے نمبر دو ثقافتی تقریبات ریاست میں منعقد ہونے والی اردو مشاعرے ادبی محفلیں ثقافتی میلوں میں اردو زبان کا اہم کردار رہا ہے یہ تقریبات مقامی لوگوں کو اپنی ثقافت اور زبان سے جڑے رہنے میں مدد دیتی ہے نمبر تین عوامی رابطہ اردو زبان عوامی رابطے کی ایک مضبوط زبان ہے جس کے ذریعے ریاست کے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس سے مقامی زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور ریاست کی ثقافتی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے اردو زبان نے نہ صرف ریاست کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھا ہے بلکہ اسے فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے یہ زبان ریاست کی تہذیب و تمدن کا ایک اہم ستون ہے جو آنے والی نسلوں تک ریاست کی روایات اور ثقافت کو منتقل کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے